हां जी असेंगी हां जी एह् सानूं पढ़े असें लगदा कि जेह्ड़े मतलब पढ़े लिखे दे लोक होंदे ओह् बड़े तमीज़दार होंदे न ते अहें मतलब एह् पढ़ने दे रिलेटेड सानूं मतलब उ'नेंगी पता होंदा कि मैनर्स केह् चीज़ होंदी इ'यां मतलब कोई पढ़े लिखेआ नेईं होंदा उ'नेंगी मैनर्स दे रिलेटेड कुछ पता निं होंदा उ'यां मतलब बड़े बदतमीज टाइप गल्ल करदे न इयां तूं करी ओह् इ'यां मैनर्स होई गेआ आप रस्पैक्टफुली गल्ल करदे जां मतलब कोई टीचर्स होई गेआ अस रस्पैक्टफुली गल्ल करने होन्ने अपने मम्मी पापा कन्नै अस रस्पैक्टफुली गल्ल करने होन्ने ते अस मतलब एह् चीज दा मतलब मैनर्स सिक्खने होने कि मतलब कोई गल्ल करा दा तुसें अगर पिच्छें जाना होऐ ते मैनर्स केह् चीज होंदे फिर असें पढ़े लिखे दे लोकें गी मतलब गल्ल शल्ल करनी मतलब होर सानूं समझांदे न कि मैनर्स बड़ी मतलब इंपारटेंट होंदा इक ऐजुकेशन बंदे ताईं ते अगर अस मैनर्स नेईं सिक्खचै ते मतलब साढ़ा कोई ऐजुकेशन दा कोई फायदा निं ऐ ते फिर असें उद्धर असें बहुत कुछ सिक्खेआ सानूं मतलब मैनर्स दे रिलेटेड बड़ा कुछ पता चलेआ अस कुतै मतलब इयां रेस्टोरेंट चली गे सानूं कोई मैनर्स दे रिलेटेड कुछ पता निं होऐ अस उद्धर मतलब कोई ऐसे अनएजुकेटड रिलेटेड कुछ इ'यां हरकतां करचै ते उ'नें सोचना कि इं'दे च कोई मैनर्स गै निं हैन ते फिर असें होर बी मतलब चीजां सिक्खियां मैनर्स दे रिलेटेड फिर असें होर बी मतलब एह् चीजां सिक्खियां